मेरे बी कुछ परसनल गोलस न मेरी लाइफ दे बिच्च जियां में पैह्लैं बोल्लेआ कि मिगी बाइक रॉईडिंग जेह्ड़ा ऐ बड़ी पसंद ऐ ते में मेरे सारें कोला पैह्ला एह् ऐ कि मैं त अपनी जंग एज़ च गै में हून गै इक दो साल दे अन्दर अन्दर में अपनी बॉईक गी लेइयै में लद्दाख आह्ली साईड जां जां फिर में कुतै बी मतलव अपनी बॉईक लेई लम्बै टूर उप्पर जां कोई इक दो म्हीने लेई जेह्दे बिच्च में बड़ा जादा अक्सप्लोर करां अपने गी में अपनी आस पास दी जगह गी ते जियां स्वामी विवेकानन्द होरें आखेआ हा कि स्हानू पूरी दुनियां घूमनी चाही दी इंडियां घूमना चाही दा बच्चे गी मतलव अपने स्टूडैंट लाइफ दे बाद इक न इक बारी उसी पूरा इंडियां घूमना चाही दा बस इ'यै मेरा इक सपना ऐ कि मैं पूरा भारत जेह्ड़ा ऐ उसी घूमा अपनी बॉईक कन्नै दूआ मेरा गोल एह् ऐ कि मैं अपना थोह्ड़ा लॉईफ स्टाईल इंप्रूव करां जेह्दै बिच्च में थोह्ड़ा पैसा कमाना चाह्ना मेरा जेह्ड़ा सैकंड मेन गोल एह् ऐ कि मिगी अपना बिज़नस खड़ा करना मैं ऐसा कोई नौकरी पेशे आह्ला बंदा नी बनना चाह्न्ना मैं अपना बिज़नस बनाना चाह्न्नां में बड़ा काफी मतलव ठीक ठाक बिज़नस बनाना चाह्न्नां जेह्दे बिच्च मैं अपना लाईफ स्टाईल थोह्ड़ा इंप्रूव करी सकां मैं अपने इस थोह्ड़े जेह्ड़े सपने न जियां सारें दे सपने होंदे ऐ मैंह्गी गड्डी बड्डा घर बीबी बच्चे सारें दे कुछ न कुछ गोलस होंदे नै अपनी लॉईफ दे बिच्च जि'नें गी मैं अचीव करना चाह्न्नां ऐं ते इसी मैं अचीव करने ताईं इस बेल्लै मैं पढ़ाई करा ना ओह्दे बाद मिगी शेयर मार्केट दे बिच्च कम्म करने दा बी काफी जादा चस्का ऐ मैं दो तिन साल होइये करदे करदे में काफी जादा स्टाक्स खरीदे में काफी बेच्चे मूचल फंडस ट्रेड़िंग बगैरा जेह्दे बिच्च मेरा ऐक्सपिरियंस जेह्ड़ा ऐहा ओह् मतलव फिफ्टी फिफ्टी गै हा मतलव ना गै बड़ा शैल ते ना गै बड़ा शैल बड़ा बुरा क्योंकि मैं बी एह् चीज़ आंदी ते नी ऐ बट मैं अपनी तरफा काफी जादा ट्राई करनी पौंदी सब कुछ थुआढ़े हत्थ च नी होंदा जियां भगवद्गीता च बी लिखे दा ऐ कि कम्म करना होंदा फल दी चिंता नी करनी होंदी बस ओही गल्ल ऐ कि में बी इस बेल्लै कम्म ई करा ना ऐं क्योंकि मैं एह्दे इलावा कुछ कर बी नी सकदा ते में कम्म ई करा ना इस बेल्लै ते मैं इस बेल्लैअपने फल दे कोला मतलव कि दूर लेना ते मीं इस बेल्लै हाड़ बर्क करना ऐ ऐंड मेरा इक जेह्ड़ा जेह्ड़ा गोल ऐ ओह् एह् ऐ बा है कि मैं बॉड्डी बनानी ऐ ते जियां थुहानू पता कि इक शैल बॉड्डी बनाने लेई इक शैल मैंह्गे सपलीमैंटस लगदे न जिस टैम च अगर दिक्खेआ जा ते शैल प्रोटीन बगैरा लैना होंदा ऐ उस 'टाईम बॉड्डी बनाने काफी साढ़ा काफी जादा खर्चा आंदा ऐ जियां तुहानू पता ऐ बॉड्डी बिल्डिंग जेह्ड़ी ऐ एह् काफी अक्सपैंसिव स्पोर्ट ऐ एह्दे बिच्च थुहानू पैसा ते ना बराबर गै मिलदा ऐ ते खर्चा थुआढ़ा जेह्ड़ा होंदा ऐ बहुत जादा औंदा ऐ ते में इयां मतलव कि मैं अपनी बॉड्डी बनाना चाह्न्नां जिस्म बॉड्डी बनाना चाह्न्नां ते जेह्दे बिच्च मैं अपने तों थोह्ड़ा शैल जियां थुहानू पता सिक्स पैक बगैरा होंदे न सारे सिक्स पैक बगैरा जेह्ड़े एह् सारे एह् थुहानू पता होना सिक्स पैक बगैरा सारे बनांदे नै ते मैं बस ओही बनाना चाह्न्नां मैं सिक्स पैक बगैरा बनाना चाह्न्नां बट इस बेल्लै मेरे कोल इन्ने पैसे नेंई हैन कि मैं ओह् सब किश ऐफोर्ड करी सकां हलांकि मैं जिम्म ते ऐफोड करी सकना बट मैं जेह्ड़े ऐज़ ऐ सप्पली मैंटस होंदे क्योंकि मैं बैजीटेरियन ऐं ते मीं मेरा डाईट दा खर्चा मैं इन्ना जादा नेंई चुक्की सकदी क्योंकि तुहानू पता नॉनबैज्ज जेह्ड़ी डाईट होंदी ऐ चिकन बगैरा एह्दे बिच्च ता प्रोटीन जेह्ड़ा होंदी एह् मता होंदा ऐ ते जेह्ड़े नॉन बैजीटेरियन होंदे नै उ'नेंगी प्रोटीन दी टैंशन लैने दी कोई जरूरत नी होंदी लेकिन बैज्ज पर्सन जेह्ड़ा मेरे आह्ला लेखा जेह्ड़ा बैज्ज पर्सन ओह् मतलव इन्नी असानी कन्नै नेंई बनी सकदा क्योंकि अगर अस अपने बैजीटेरियन दी सोर्सिस दी गल्ल करगे तां साढ़े कोल बैज्ज कुछ बी नी ऐ अगर अस दालीं दा गल्ल करचै ते ओह्दे बिच्च अगर प्रोटीन होंदा ते ओह्दे बिच्च साढ़े काज़ू बड़े होंदे न ते स्हानू मतलव बॉड्डी बन्ने लेई कोई सोर्स नी होंदा जेह्दे बिच्च साढ़ै कोल बेह् प्रोटीन दा बेह् प्रोटीन दा थुहानू रेट ते पता ई ऐ तिन तिन चार चार हज़ार रपे दा इक किल्लो बाह् आंदा ते में इस बेल्लै ओह् नेंई ऐफोर्ड करी सकना ते बस इयै मेरा कुछ पर्सनल गोलस न और में इस बेल्लै पढ़ाई करा ना ऐं ते मैं एह्दै बाद इक मैं शैल कुछ कम्म करना चाह्न्नां जेह्दी बज़ह कन्नै मेरा पैसा जेह्दी बज़ह कन्नै जेह्ड़ी बी हून गोलस बोल्ला ना में इनें अचीव करने दी कोशिश करी सकां जेह्दे बारै बोल्लेआ में शैल मैंह्गा घर बड्डी गड्डी बीबी बच्चे होर बॉड्डी बनाने आह्ला मैं इक गोल बोल्लेआ ऐ जेह्दे बिच्च काफी जादा खर्चा होना और में ते इत्थें त्रीआ अपना बोल्लेआ कि में बॉईक राईड़ करना चाह्न्नां जेह्ड़ा मेरा सारें कोला जेह्ड़ा मतलव मेरा बड्डा सपना ऐ कि मैं बॉईक रॉईड़ उप्पर जां अपने आने आह्ले दिन च जां साल दे अन्दर अन्दर लद्दाख इक टॉप दी जगह ऐ जित्थें मैं जाना चाह्न्नां मैं काफी मेरा बचपन दा सपना ऐ कि मैं लद्दाख जां कल्ले ब़ईक लेइयै ते एह् मैं मतलव करना चाह्न्नां ऐंड दूआ इक इयां सपना एह् ऐ कि इक मैं फारेन ट्रिप मारना चाह्न्नां में जू ऐस दी जियां सारें गा सपने होंदे नै कि फारेन ट्रिप मारनी ऐ ते मैं मेरा बी इयां इक सपना ऐ कि मैं इक फाॉरन ट्रिप मारां ते बस एह् मेरे कुछ पर्सनल गोलस नै और मैं पर इस बेल्लै पढ़ाई करा ना और मेरा एही मेरे मोटिवेटस नै एही मेरी मोटिवेशन ऐ कि मैं इस बेल्लै पढ़ा ना हार्ड बर्क करा ना ताकि मैं फ्यूचर दे बिच्च इनें गी अचीव करने दी पूरी कोशिश करां और मैं इनेंगी अचीव करी लैं बस